हमरा सबसँ ज्यादा पालतू गाइ माता लागै छै एक तए ओकर बहुत ज्यादा यूजो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करै छिए आओर ओ हमरा पालैमे ओकर सेवा करैमे एक अलगसन फीलिङ्ग होइ छै भारतमे गाइ माताके रूपमे पूजल जाइ छै गाइ माता एक तऽ गाइ मातासँ हमरा दूध मिलै छै पौष्टिक आहार मिलै छै ओकर वेस्ट प्रोडक्टो हमरा काजमे आबै छै ओ जे गोबर करै छै ओ खादके रूपमे हम प्रयोग करै छिए अपन खेतमे जाहिसँ फसल बहुत उपजाउ होइ छै आओर ओ दूध जे दै छै ओ बहुत ही ज्यादा यूजफुल होइ छै हमर सेहतके लिए चाहे ओ छोट बच्चा रहय कि बूढ़ा रहय गाइ माताके सेवा करनेसँ एक अलग ही तरहके शक्ति ऊर्जा ओ मिलै छै तऽ अगर हमरा पालैलए कहतै तऽ हम गाइके जरूर पालबै अपन आङ्गनमे जरूर